नमस्कार मेरा नांऽ रोहित कुमार ऐ में भारत देश दे जम्मू कशमीर दे उधमपुर जिला दे तिरछी ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला आं ते रौह्ने आह्ला ते असें घरें च फुल्लें गी फुल्लें ते उ'नें गी असें मेंटेन करने आस्तै केईं चाल्ली दियां केईं चाल्ली दियां केईं चाल्ली दे कनाल बगैरा रक्खे दे न केईं कनाल ते बौंगड़ियां इक एह् क कनाल ते बौंगड़ियां इक ऐसी टाइप दी चीज होंदी ऐ की जे इक पिच्छें इसी इक ल अग्गें इक लोहे दा डंडा लाइयै अग्गें लोहे दा ते पिच्छें इक काठे दा डंडा लाइयै एह्दे कन्नै गोड्डी करदे न ते एह्दे ने बड़ी गै मदद होंदी ऐ ग फुल्लें गी गुड्डने आस्तै एह् फुल्लें गी गुड्डने आस्तै असें बड़े बड़े प्रयास बड़ियां गै शैल चीजां लाई दियां न चीजां हून अस फुल्ल फुल्लें गी कटिंग करने आस्तै असें कैंची रक्खी दी ऐ असें फुल्लें दी कटिंग कैंची कन्नै कटिंग करने न ते उं'दी उं'दी बी शानदार बनाने न ते अजें फुल्लें गी बड़ा शैल फुल्लें गी बड़ा गै शैल ते मेंटेन रक्खे दा ऐ फुल्ल असें अपने घरै च फुल्ल लाने आस्तै बौंगड़ी बी होंदी ऐ बौंगड़ी बी इक चाल्ली दा ऐसा ऐसा ऐसी चीज ऐ जेह्दे च इक अग्गें लोहे दे लोहे दा डंडा होंदा उसी स उसी इक बिच सुराख होंदा ऐ ओह्दे च डंडा लाइयै ते उसी ग ओह्दे कन्नै गोड्डी करदे न जि'यां तुसें दिक्खे दा होना जि'यां तुसें दिक्खे दा होना होना जमानै दे स्हाबै फोनै ते टीवियें उप्पर दिक्खे दा होना ओह् गोड्डी करने आस्तै बौंगड़ियां रक्खी दियां होंदियां न ते फ्ही फ्ही अस फ्ही फ्ही अस ओह्दे कन्नै गोड्डियां करदे न ते ब बूह्टें गी बूह्टें गी मेंटेन करदे न बूह्टें गी मेंटेन करदे न ते ते भी अस अपने बड़े गै शैल बूह्टे मेंटेन करियै रक्खे दे न अच्छा कैंची आस्तै हून असें कैंची कैंची दा प्रयोग करियै अस बूह्टें दी कटिंग करदे न ते कैंची कन्नै असें बूह्टें गी बड़े गै शैल ते अच्छे रक्खे दे न शैल ते अच्छे रक्खे दे न ते साढ़े मेरे दादा होर बी मेरे दादा होर बी इक अच्छी अच्छी चाल्ली ने बूह्टें गी बूह्टें गी पता पैदावार बधाने आस्तै उं'दे थल्लै गोड्डी करदे ते उं'दा गोड्डी करदे ते उं'दी कटिंग करियै रखदे हे कटिंग करने आस्तै इक द दर दराटी बी होंदी ऐ दराटी कन्नै अस कटिंग करियै बूह्टें गी दराटी कन्नै बड़ी बड़ी गै बड्डी होंदी ऐ अगर कोई बड्डा टाह्ल्ला बड्ढना होऐ ते ओह् दराटी दा प्रयोग कीता जंदा जि'यां असें कोई बड्डा बूह्टा बड्ढना होऐ जि'यां जि'यां कोई खराब बूह्टा बूह्टा बड्डा होई जा ते उसी असें खराब होई जा ते उसी असें बनाना होऐ ते उसी अस कुहाड़े कन्नै बड्ढी सकदे न ते कुहाड़े कन्नै बड्ढियै अस ओह्दे ओह्दे पार्ट करी क उसी बड्ढियै अस साइड पर लाइयै उ उत उत्थें अस बड़े शैल दूए बूह्टे लाई सकदे न नमें बूह्टे जि'यां जि'यां जि'यां टाइम बदलदा जंदा कोई पराने बूह्टे होंदे जंदे न पराने बूह्टे होई जंंदे ते उ'नें गी बड्ढना पौंदा ऐ उ'नें गी अस कुहाड़ी दी मदद कन्नै बड बड्ढी ओड़ने ते उत्थें अस नमें बूह्टे त्यार करने न